हलो नमस्कार हाँ जी बोल रहा हूँ मैं बोलिए हाँ मनोज बोलो

अच्छा अभी तो दीपावली की छुट्टियाँ चल रही हैं आप एक काम करिए और चुनाव भी चल रहें हैं आप एक काम करिए मंडे को आ जाइए वहाँ पे जो है अक्काउंटेंट है पटेल बाबू उनसे मिल लीजिए वो आपको प्री प्रोसेस बता फ़ॉर्म है वो आवेदन है उसको भर दीजिएगा आवेदन को और जो चालान है वो चालान जमा कर दीजिएगा तो आपको टी सी मिल जाएगी हाँ आप एक काम कीजिएगा पटेल पटेल सर से मिल लीजिएगा वो आपको सारी प्रोसेस सारे दस्तावेज़ क्या क्या लगना है वो सब बता देंगे आपको ठीक है वैसे आपका कुछ भी सेकेंड यीअर में हैं ना आप और फ़र्स्ट यीअर की आपकी मार्कशीट लगेगी और एक आवेदन लगेगा एक एफ़िडेविट लगेगा हो जाएगा आपका सारा ठीक है लगभग पंद्रह दिन के अंदर मिल जाएगा आपको ऑनलाइन ऑल आज कल हाँ आज कल ऑनलाइन भी आ जाता है यूनिवर्सिटी की साइट में है ना उसमें आ जाएगा उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वो उसी का समय होगा आपको बता दूँ पंद्रा दिन के अंदर ऑनलाइन आपके जो वेबसाइट है कॉलेज की उसमें अप्रूव्ड हो जाएगा आप वहाँ से डाउनलोड करके निकाल सकते हैं हार्ड कॉपी आप कॉलेज में आके ले सकते हैं पंद्रह दिन बाद हार्ड कॉपी भी आ जाएगी हाँ दरअस्ल दरअस्ल एक हफ़्ते के अन्दर ऑनलाइन में हो जाता है हार्ड कॉपी पंद्रह दिन तक आ जाती है लेकिन उनपे भी पंद्रा दिन का अगर देखें मान लीजिए अब जैसे चुनाव चल रहा है चुनाव का समय है तेहवार चल रहा है छुट्टियाँ हैं इसलिए समय बता देते है कि पंद्रह दिन लग जाते हैं ठीक है तो आप कभी भी आके ले सकते हैं ठीक है हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक फिर आप कल आइएगा जी हाँ ठीक है आप ले जाइए